सानफ्रोमबो फरायसालियाव फरायसाफोरा मानो थाङा जाहोना बेनो जे बिमा बिफानि माखासे बोसोनथिनि थाखाय आरो फारसेथिं जानाय लोंनायनि थाखाय फारसेथिं गारि मथरनि थाखाय फारसेथिं गोजाननि थाखाय फरायसालियाव खुदियाफोरा थांनो जोबोद गोब्राब मोनो बेनिखायनो बिमा बिफाया बिनि सायाव नोजोरथि लाखिनानै बिमा फिसाफोरखौ बिमा फिसाफोरखौ माने जोथोनै लाखिनानै फरायसालियाव थांनो होनाया गाहाम बेखौ आं खावलायो बिसोरनि गेजेरावनो मानोना बिसोरनि न'आव मदद होनांगौ फरायनायाव हेफाजाब होनांगौ आरो मा नांगौ खाथा नांगौ खोलोम नांगौ बेफोरखौ नोजोरथि लाखिनानै बे साफ्रोमबो बिमा बिफायानो बेफोरखौ नोजोर होनाया दाइट्थ' बेनिखायनो फरायसाफोरा फरायसालियाव फैनो हायै मानायनि जाहोना बेनो जोङो फरायसाफोरखौ जोथोन लानांगौ गावनि खुदियाफोरखौ जोथोन लानांगौ अननाय होनांगौ मान होनो सोलोंनांगौ अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बेफोरखौ फोरोंनांगौ अब्लानो गासैबो फरायसाफोरा फरायसालियाव थांनो मोजां मोनगोन दा बेनि जाहोनानो जाहैबाय फरायसालियाव बिमा बिफाया दाइद्थ' लायियाव आरो गोजाननि जाहोनाव बेफोरबायदि जाथायनि थाखायनो फरायसालियाव खुदियाफोरा थांनो बायो बानायनि जाहोना बेनो बिमा बिफानि सायाव नोजोरथि लाखिनानै फरायसानि गासैबो बिमा बिफानि दाइद्थ' दङ बेनिखायनो बिमा बिफाया बेखौ नोजोर होनानै गावनि मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनानै फिसानि नांगौखिनि मुवाफोरखौ जगार खालामनानै गासैखौबो जगार खालामनानै बे फरायसालियाव सानफ्रोमबो अननाय रावजों मोनसे सोदोबखौ बोसोनथि होनानै गावनि साननाय हनायफोरखौ फिसानि सिगाङाव बुंफोरनानै होनांगौ बेनिखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ जोथोन लानाया गोनांथार मानो होनोबा इयुननि सासे दैदेनगिरि इयुननि सासे बियो हादर बेंगिरि जानानै थाहैनो हागोन बेनिखायनो बिमा बिफाखौ आं खावलायो बेखिनि